हम लोग मइहर माई जाने के लिए हम लोग मइहर माई जाने के लिए हम लोग को व्यवस्था बनन बनाना पड़ता है तो हम अपन प्लान बनाते हैं तो घर पर सोचते हैं कि हम बस से जाएँ या ट्रेन से जाएँ तो हम लोग को तो सुविधा ट्रेन से भी अच्छा लगता ट्रेन से अच्छा लगता है कि भाई ट्रेन में चलेंगे तो अच्छा रहेगा और उसमें सब व्यवस्था तो टॉलेट ओट लगता है तो ट्रेन में बस्ता अच्छे से मिल जाता है तो इसलिए हमको तो पसंद ही टेन होता है क्योंकि कार्स में तो दिक्कत होती है कि जगह जगह पे कहाँ उतरेंगे कहाँ करेंगे टॉयलेट करने में तो दिक्कत होती है इसलिए हम लोग को घर की घर के सबकी सोच है कि हम लोग ट्रेन पर ट्रेन उस ट्रेन से टिकट कराएंगे तो ट्रेन ही से चलेंगे तो सबकी व्यवस्था टेन से हो गई तो हम भाई सोचे कि ट्रेन में जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाएंगे तो हमने तो ख़स्ता बनाए थे और क्या गोझिया गुजिया बनाए थे पूड़ी बनाए थे तो हम सब सारे व्यवस्थे कपड़े लत्ते सब समेट करते थे फिर दवाई ओवाई रखते थे फिर बैग ओग सजाते तो कपड़े लत्ते लेते हैं तो ट्रेन की सुविधा को वो अपन फिर करते हैं तो ट्रेन आते हैं तो ट्रेन में हम लोग जाते हैं सफर करते हैं मइहर माई जाने के लिए नज़दीक होता है तो हम नज़दीक होते हैं तो उनको टेम्पू जो हैं ट्रेन से उतरते हैं तो टेम्पू करते हैं टेम्पू से फिर मइहर माई के लिए वहाँ का जाते हैं पहुँचते हैं तो सब वहाँ भीड़ भाड़ लगे रहते हैं तो फिर हम लोग अपन अच्छे से अपन साफ सुथरा करते हैं फिर नहा धो लेते हैं तो फिर पर परसाद लेकर प्रसाद लेते हैं तो फिर प्रसाद लेकर के फिर हम लोग जा वहाँ पर जाते हैं जा जाकर के अच्छे से घूमते हैं सब समान ओमान खरीदते हैं यही समान खरीदते हैं तो फिर पैकिंग करते हैं फिर पैकिंग करते हैं तो सबको सबको ढूंढकर इकठ्ठे करते हैं इकठ्ठे कर कर के सब हम लोग फिर टेम्पू करते हैं तो टेम्पू करके फिर हम वहाँ से आते हैं तो फिर आकर के इस्टेसन पर रुकते हैं नही तो तो फिर ट्रेन आती हैं तब ट्रेन में हम लोग उसी में बैठ कर के सब सफर करते हैं सफर करके सामान इतना ज़्यादा है इकट्ठे करते हैं इकट्ठे समान इकट्ठे करके के तो फिर उसको टेन हम पकड़ते हैं तो टेन में बैठ माने ट्रेन में बैठकर के फिर हम सबको अच्छा लगता है तो फिर ट्रेन में अपन अच्छा लगता हैं तो ट्रेन में फिट अच्छे करके फिर हम लोग ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छे होते हैं तो फिर ट्रेन अच्छे होते हैं तो फिर टेम्पू करके ट्रेन में आते हैं वहाँ से तो बहुत दूर था तो दूर आकर के फिर हम लोग अपन सब सामान सुरक्षित इकट्ठे करते हैं इकट्ठे करके फिर अपन ट्रेन के सफर यात्रा करते हैं फिर सब हम सब अब करके ही रास्ते में धीरे धीरे ट्रेन आती हैं तो फिर सब सारी सुविधा व्यवस्था हम लोग को मिल जा मिल जाता हैं ट्रेन से इसलिए हमने अपना ट्रेन सुविधा अपन अब अपनाए थे तो ट्रेन ही से हम लोग यह तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए फिर वहाँ अपन कर करके फिर हम तीर्थ यात्रा करके फिर हम लोग उधर से टेम्पू करके फिर टेम्पू करके फिर ये तीर्थ यात्रा करके हम लोग इकट्ठा करके सामान ओमान सब इधर उधर करते हैं तो फिर इकट्ठा करके फिर हमार ट्रेन धर करके फिर हमारे पिता जी सब सास ससुर सब अपन मेरे देवर मेरे पिता मेरा आदमी फिर मेरे बच्चे छोटे बच्चे सब वहाँ से लौट कर फिर हम घर हम सब लोग घर पर आ जाते हैं ये सब हमको मइहर माई की व्यवस्था सब हमको अच्छा लगा था